हय म्हाका दिसतां चड स्क्रीन वेळाक लागून भुरगीं ह्या दिसांनी खेळ खेळनात आयज एखादो भुरगो रडपाक लागलो की ताजी आवय बापूय रोकडोच ताका मोबायल काडून दितात जर तर तो भुरगो जेवपाक रडटा जाल्यार ताज्या हातांत मोबायल दितात जर अभ्यास करपाक बेजारता जाल्यार ताका आवय बापूय रोकडीच टिवी लावन दितात हाजो परिणाम जाता की भुरगो भायर खेळपाक वचपाक बेजारता आनी ताका स्क्रिनीचेर चड वेळ दिवपाक आवडटा खुबशो जेन्ना आमी बातम्यो आयकता की खुबशा भुरग्यांचे दोळे निकामी जाल्ले आसा स्क्रीन चल चड पळय पळयल्ल्या कारणान ताका चश्मा लागिल्लो आसा म्हणून आमी जाता तितलें भुरग्यां कडच्यान स्क्रीन जी आसा ती पयस दवरप हें सदांच बरें आतां भुरग्यांक चड खेळपाक आमी प्रेरीत करपाक जाय एक तर शेजारी जो भुरगो आसता ताज्या वांगडा ताका भुरग्याक खेळपाक धाडपाक जाय ना जाल्यार जर खंयच भुरगो खेळपाक मेळना त्या भुरग्याक जाल्यार आवयन किंवा बापायन त्या भुरग्या वांगडा निदान एक वर तरी खेळपाक जाय जेणे करून भुरग्याक खेळय जालो ताजें आरोग्य सुदरतलें आनी आपल्या आवय बापाय लागी ताजी आपुलकी तितलीच आवड जातली जाची आयज अत्यंत गरज आसा